बाइक़ चलाते समय बहुत सी सुरक्षा सम्बन्धी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है सबसे पहली बात बाइक़ चलाते समय हेलमेट लगाना अति आवश्यक है इससे हमें सुरक्षा महसूस होती है साथ ही मैं बाइक़ चलाते समय अधिकतर समय जूते भी पहनता हूँ जिससे काफ़ी मुझे सुरक्षा मिलती है साथ ही बाइक़ चलाते समय एक निश्चित समय से निश्चित समय सीमा में पहुँचने के लिए थोड़ा पहले निकलना ज़रूरी है न कि बाइक़ को अधिक तेज चलाना अधिकतर जो दुर्घटनाएँ होती हैं वह बहुत ही तेज बाइक़ चलाने के कारण होती हैं इसलिए हम समय से थोड़ा पहले निकलें जिससे कि हमें हड़बड़ाहट न हो और हम आसानी से अपने गन्तव्य तक एक निश्चित समय समय में और एक सीमित तेजी स्पीड में हम गाड़ी चलाएँ सफर के दौरान अपने पास कागज़ भी होना ज़रूरी है सबसे महत्वपूर्ण कागज़ है लाइसेन्स जो आपका होना चाहिए वैध लाइसेन्स दूसरा गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन और तीसरा बाइक़ की फिटनेस और उसका बीमा जिसके कारण कि कहीं भी यदि हमें रोकें तो हम भी कागज़ हम ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं तो इन चीज़ों को हमें अपने साथ रखनी चाहिए जिससे कि यात्रा में समस्या न आए